हैलो अऽ डाक्टर जी मिगी एक्चूअली प्राब्लम ऐ अक्खीं च ते में में काफी मेरी सोझ काफी खराब होई दी ते में लेज़र करोआनै दा सोचा दी ही उमर मेरी त्रीह् साल मेरी अक्खियां नंबर ऐ पं'ञ हम्मऽ हम्मऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मिगी अऽ कोई अं'ऊ बारहां तेरहां सालें दी ही तदूं तों लग्गे दा ना ना एह् निं पायां ऐं मेरे डब्बै ऊं हूं अच्छा अच्छा अच्छा ते इ'यां टोटल अगर खर्चा किन्ना आई जाना अच्छाऽ अच्छा अच्छा अगर अपरेशन कराना होग ते उसदा किन्ना टैम लग्गी जाना

अच्छा अच्छा नेईं आहो आहो अच्छा अच्छा नेईं अं'ऊ इ'यै सोचा दी ही कि अगर होई जाग मेरा अगर उद्धर अ अऽ मेरा अपरेशन स्टार्ट होई जाग ते मतलब कि अं'ऊ कदूं बगैर चश्मे दे मतलब इ'यां क्लीयर दिक्खी सकनी ओह् किन्ना टैम लग्गी जाना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ डाक्टर जी कोई चक्कर नी ठीक ओके